औ हेल' औ औ आं गारि बुकिं खालामदोंमोन औ दाबो मानो सफैयाखै एथ' गोबाव नेनानै दं आं आरो बेसे गोबाव लाबावगोन औ औ औ दे एसे थाब सफैनाय खालाम दे दे आंहा एमारजिन्सि थ' दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदोंमोन औ दे थाब सफैदे ओं